दासो आखिजेन्नाय आरो जाय गावसोरनि रोंनायखौ साबसिन खालामनो लुबैयो आं बिसोरनि थाखाय मोजां एबा गाहाम थुलुंगा होगोन मानोना बैफोर गथ'खौ आङो बाख्नायगोन मोजां जाथारदों आरो साबसिन आखिबाव नोङो इयुनावहाय सासे बेजोंनो मोजां सासे सुबुं माने गावनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हागोन होनानै आं बोसोन होगोन मानोना आरिमुनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुङानो गाव गावनि जिउ राहा एबा गावनि थांना थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो बिनिखायनो आङो बै जाय गथ'फोरा माने आरिमु आयदायाव हा आखि आरिमु आयदायाव मानि जागायजेनगोन अब्ला आं बे गथ'खौहाय थुलुंगा होगोन जे मोजाङै फरायलां मोजाङै प्रेक्टिस खालाम मोजाङै आखि मोजां खालार फुन नोंनो आङो गोबां मानि नोंनो आङो गोबां खालार होफैगोन गोबां पेन्सिल होगोन नों मोजाङै आखि थायोब्ला नै बेफोरबायदि बुङोब्लाबो गथ'फ्रा थुलुंगाखां मोनो बिनिखायनो जोङो गथ'फोरखौहाय आखिजेनहांनाय गथ'फोरखौहाय जोङो थुलुंगाखां होनो थाखाय नैबेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनांगोन माने बोसोन होनांगोन